देखियौ धर्म एक सए होइत छै अनेक धर्म छै अनेक पंथ छै हमसभ रामानन्दी छी भगवान शङ्करसँ सेहो जुड़ल छी जहन हमसभ एहिठिमनसँ बाबा धामक लेल निकलैत छी पैदल यात्रा पन्द्रह दिन लागैत छै ओहि पन्द्रह दिनमे हमरासभके एहिठिमासँ निकलैत छी तऽ दड़िभङ्गा कल्याणीपर हमरसभके बासा रहैए कल्याणी परके बासा जखने जहाँ जहाँ हमरसभके डेरा रहैए ताहिठाम काँवरिया सङ्घके बहुत सेवा करैत छथिन ओहिठामक लोकसभ कनिको ई नहि बुझाइत छै जे हम रास्ता तय कऽ रहल छी बाबाके रहैयामे बड़ा आनन्द अबैए जगह जगह भजन भाव भजन कीर्तन करैत हमसभ निकलैत छी बाबाके गुणगान करैत निकलैत छी सुइया पहाड़ होइत निकलैत छी जखन सुइया पहाड़पर जखन हमसभ जाइत छी सुइया पहाड़पर डेरा दैत छी सुइया पहाड़ लोक कहैत छै वास्तवमे सुइया पहाड़ छै पएरमे जखन ओहिठमाके कङ्कड़ गड़ैत छै एखन कतेक सुन्दर रोड बनि गेलैए जखन ओतयके कङ्कड़ गड़ैत छै तऽ पता चलैत छै जे हम सुइया पहाड़पर चलैत छी भूल भुलैया सेहो हमसभ निकलैत छी भूल भुलैया जंगल छै बाबाके रहैयामे भूल भुलैया होइत हमसभ निकलैत छी एकरा बादमे बाबाके रहैयामे बाबाके धामपर जखन पहुँचैत छी बाबाके धामपर पहुँचलाके बादमे ओहिठामक दृश्य भी बहुत अदभुत दृश्य अइ ओहिठामक लोक ओहिठिमा पूजा पाठ जे होइत रहैए दिन राति भजन भाव संकीर्तनसभ होइत रहैए भीड़ अपार रहैत छै एक दोसरसँ भेँट घाँट नहि भऽ पबैत रहैत छै लोक एक दोसरके देख नहि पबैत रहैए काँवरियाके रास्तामे जंगल झाड़मे सुइआ पहाड़पर छाला पड़ि जाइत छै लोक हुनका सेवामे डाक्टर वैद्यसभ रहैत छन्हि काँवरियाके सङ्घमे सेवा करैत छथिन बड्ड नीक लागैए ओ दृश्य दृश्य देखयवला होइए सुन्दर दृश्य छै आओर बाबाके दरबारमे पहुँच जब पहुँचैत छथिन सभगोटए मिलकर ओहिठाम बाबाके शृंगार आरती सवेरमे देखैत छथिन शाममे हुनकर पूजा देखैत छथिन आरती होइत छै श्रृंगार आरती होइत छै श्रृंगार आरती ततेक सुन्दर लगैए देखयमे बाबाके मोन होइए जे ओहिठमा हमसभ रहि जाय ओहिठिमा घर बना कऽ रही जे ओ द्वार छोड़यके मोन नहि करैए एक बेर गेल रही हरिद्वार बाबा धामसँ हरिद्वार पैदल बहुत सुन्दर यात्रा रहल जगह जगहसँ लोकनि लोक भेँट लोक भेलाह किछु अपनो लोक भेटैत भेट गेलाह पैदल यात्रा करैत रहथि कहथि बौआ एतेक सुन्दर नजारा एतेक सुन्दर दृश्य एतेक सुन्दर धाम मोन नहि होइए जे एहिठिमासँ छोड़ि कऽ जाइ बहुत सुन्दर दृश्य लगैए देखयमे ओहिठमासँ वापसीके बेरमे चित्रकूट भी पहुँचल रही चित्रकूट भी पहुँचलहुँ पैदल यात्रा बहुत सुन्दर रहल बहुत सुन्दर सुन्दर दोकानसभ देखलियै दू चारि टा पुस्तक देखलहुँ पुस्तक कीन कऽ लेलहुँ हमसभ तऽ तिलकधारी छी तिलक जे छै से करबाक लेल ओहिठमासँ महाराजा चन्दन लेलहुँ अयोध्या जी अयलहुँ अजोध्या जी भी गेलहुँ घूमयके लेल बहुत सुन्दर पैदल यात्रा करयमे बहुत आनन्द अबैए जतेक आनन्द गाड़ीसँ नहि अबैए ततेक पैदल यात्रामे आनन्द अबैए आओर की कहू बहुत सुन्दर पैदल यात्रामे तऽ एतेक मोन लगैए जे जीवन भरि पैदल चलैत रही गाड़ी घोड़ा छोड़ि कऽ लेकिन एखनके जे समय छै ठण्ड कुहासामे किछु लोक बचयके लेल हमहूँसभ बचयके लेल कतहु कतहु गाड़ीके साधन कऽ लैत छी लेकिन जतय देखैत छी जे ई बर्फीला जगह नहि छै ओहिठाम पैदल यात्रा ही हमसभ करैत छी भले ही जंगल होइ जंगलमे अनेक चीज देखयके मिलैए एक जगह हमसभ जाइत रही एहिठमासँ कार्यक्रमके लेल बैंगलोर जखन बैंगलोर स्टेशनपर उतरलहुँ तऽ तहन ओहिठमासँ जखन पैदल निकललहुँ कार्यक्रमके लेल तऽ गाम देहात रहै गाम देहातमे जखन गेलहुँ कार्यक्रमके लेल तऽ ओहिठमा साढ़े तीन चारि बजेके बीचमे एकटा चीता जे छै से मतलब भागल जाइत रहै ओ कतहुसँ छूटल रहै सर्कसमे सँ ओ बहुत लोकनिके घायल कऽ देलखिन हमहूँसभ डरके मारे घर धऽ लेलहुँ डेरा पकड़ि लेलहुँ बहुत सुन्दर जे छै से मतलब ओ देखयमे विचित्र ओहिठमाके स्थिति रहै सुन्दर सुन्दर लेकिन मन्दिर देखलहुँ बहुत आनन्द आयल भोला बाबाके मन्दिर राम मन्दिर हनुमान जीके मन्दिर सती मायके मन्दिर महारानी मायके मन्दिरसभ मायके मन्दिर देखलहुँ बड्ड नीक लागल ब्रह्म बाबाके स्थान भी रहै ब्रह्म बाबाके स्थानमे ही कार्यक्रम रहै ब्रह्म बाबाके भी ओहिठिमा जोड़ा जोड़ा धोती चढ़लनि जोड़ा जनेउ चढ़लनि दूधके ढार चढ़लनि आओर आओर कतहु पोस्ट करयके लेल हमसभ एक दूटा पिक्चर भी लेलहुँ मोबाइलमे कभी कभी कामाख्या मायके मन्दिरके जे छै से मतलब हमसभ पोस्ट करैत छी कामाख्या गोहाटी गेल रही बहुत सुन्दर दृश्य रहल कामाख्या मायके मन्दिर देखलहुँ गोहाटी स्टेशन पर आनन्द आयल ओहिठमा पुलिस प्रशासनके देखलियै बहुत सख्तीसँ पहरा दैत बहुत नीक लागल दृश्य जखन ओहिठिमा गेलहुँ कार्यक्रम भेलै टोकोबाड़ीमे पैदल यात्रा तीर्थ यात्रासभ ओहिठिमा ब्रह्मपुत्र नदीमे स्नान करयके लेल सभगोटए ओहिठिमन गेलखिन कलश भरेलै ओहिठमासँ सभ गोटए एन्नऽ पैदल यात्रामे नृत्य गान कला करयवाली संगीतज्ञसभ करीब करीब बङ्गालसँ भी जुटल रहथिन किछु इन्दौरसँ जुटल रहथिन बड़ा सुन्दर दृश्य लागल देखयमे सभ गोटए पैदल शोभा यात्रा निकलल रहै रथ निकलल रहै सवारी झाँकी निकलल रहै सभ पैदल ही निकललियै बड़ा सुन्दर लागल ई दृश्य की वर्णन करू बहुत सुन्दर वर्णन अइ विशेष की बाजू हमसभ तऽ ग्रामीण लोकनि छी जतेक यथासम्भव जतेक भेल ततेक बजलहुँ हेँ